मूर्ति आ कला बनाबैके मौका हमरा न मिलल लेकिन मूर्ति आ कला बनाबैके लेल सभसँ बड़का चुनौती छै समान सभके इकठ्ठा करैके जाहिसे चिकनी मिट्टीके जरुरी पड़ै छै बाँसके जरुरी पड़ै छै फूसके जरुरी पड़ै छै पेन्ट के जरुरी पड़ै छै आओर ओकरा सजाबै बला समान सभके जरुरी पड़ै छै आ सभसँ बड़ मौसमके ठीक रहैके जरुरी पड़ै छै अगर मिट्टीके मूर्ति बनाबै लागि आ ओहि समयमे बारिश होइलक लगले अगर बारिश होइ होवैके लगले तऽ मूर्ति गल जाइ बारिशमे गल जाइ आ अगर धूप जादे पड़ै लगलक आ मिट्टी जल्दीसँ सूख गेल तऽ ओकरा ढाँचा मिलाबैमे भी खूब दिक्कत होइ सकै छै जाहिसँ मूर्ति नीक न बन सकै छै आ बहुत खराब लागै लागि सकै छै एहि खातिर मौसमके नीक होइके भी जरुरी होइ छै